गावबा गाव रावखौ जौगाहोनायाथ' मोनसे हारिनि मोनसे जातिनि बिराद गोनांथार खोथा स जुदि जोङो इयुनाव माबोरै जौगाहोनो होनोबा माबोरै रैखा खालामनो होनोब्ला बेनोखि जों गोदोनि माबादि जोंनि हिस्ट्रिया माबादि जोंनि जारिमिनखौ बुरखांग्रोनांगोन आरोखि आरो माबादियै सोलायबोदों जेनेबा हमनानै लादो जोंनि बर' रावाव रावखान्थि गैयामोन जोंहा लिरनो हानाय मोनसे मोनथाइ गैयामोन नङा होनबा होनब्ला जोङो गोदोहाय माबे बर' रावा खुगाजों रायलायग्रा मोनसे जोङो रायलायग्रा मोनसे कमिउनिकेसन खालामग्रा मोनसे एक्सप्रेसन खालामग्रा मोनसे मिडियामल' मोन आरोखि दा मा जाखो जोंहा बर' बिजों दङ' जोंहा बर' साहित्य दं जों बेजोंनो गावनि देवनागिरि स्क्रिप्तजों जों खन्थाइ रायथाइ बेफोरखौ जोङो बुंनायनि अनगायै खुगाजों बुंनायनि अनगायै जोङो माबे दा लिरनो हाबाय आरोखि नङा होनबा दा लिरनो हाबाय जोंना दा बुक दङ ओ लेखाफोर दङ बिजाब दङ बेफोराव जोंहा बर' रावा गावनो साफायनानै थाजाखानाय मोनसे राव जाहैबाय आरो जों दा बेखौ बिसोरबो मोनसे रोखोमनि जेनेबा लेखायाव लिरनाय बिजाबाव लिरनाय बेफोरबो मोनसे मोनसे जोंनि बर' रावा रैखा जादों नङा होनबा माबादि सोदोब बाहायदोंमोन जोंनि हारिया बेबो मोनसे रोखोमनि रैखा खालामनायानो किन्तु जुदि जोङो बेखौ एडभान्स लेभेलाव आरोखि बिराद गोजौ थाखोयाव बेखौ जोङो रैखा खालामनोबा जोङो मा खालामनांगोन बेसोरखौ दानि जुगा डिजिटेलायजेसननि जुग डिजिटेल जुग बयबो मबाइल कम्पिउटार लेपटप ए आइ आर्टिफिसियेल इन्टेलिजेनस बेबादिखौसो बाहायजोबो होमबा जोङो बेसोरखौ गोबां रोखोमै रैखा खालामनो थाखाय जुदि जों सानोब्ला जोङो बेफोरखौ ओरैबायदि हाइ लेभेलाव मेसिनसफोराव सोनो हानांगोन जे गासिबो बेंकिं फर्मस बेफोरखौ जोङो डाइरेक्टलि बुजिनाय बेफोरबायदियाव जोङो सोजोबनो हानांगोन बेबायदिनि थाखायनो जेनेबा जोंहा बर' रावा रैखा जागोन आरोखि